وعلیکم السّلام ورحمۃُ اللّہ جی جی الحمداللّہ آپ بتائیں کون بات کر رہے ہیں آپ اچھا اچھا اچھا جی بتائیے جی جی جی جی بتائیے آپ کو میں کیا خدمت آپ کو پیش کر سکتا ہوں جی جی جی آپ جو ہے وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا اچھا پٹنہ سے بات کر رہے ہیں جی آپ جو ہے سیمانچل میں بہت سی جگہیں ہیں گھومنے کی اور آپ کو مختلف یہاں پہ سہولیات دی جائیں گی آپ کو یہاں ہوٹل کی بھی سہولیات ہیں گاڑی بھی رہے گی آپ کے لیے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے یہاں پر جو گھومنے کی جگہ ہیں وہ جلال گڑھ کا قلع بھی ہے بہت مشہور اور قلع با چائے باغان بھی ہیں کشن گنج کے علاقہ کی طرف اور یہاں پر ایک جامع مسجد ہے بڑا عید گاہ میں جو جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ بہت سی اور بھی جگہیں ہیں جو تاریخی حیثیت کی ہیں بہت سی جو ہے پرانی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ جو ہے آپ کتنے ساتھی ہیں اور کیسے آپ کیا جو ہے جی اچھا اچھا اچھا اچھا ہوں پانچ ساتھی ہیں تو ہمارا کرایہ جو ہے چونکہ پر ڈے کے حساب سے ایک فرد پر جو ہے پانچ ہزار رہے گا اور چونکہ جو ہے اسی میں ساری چیزیں شامل ہیں گاڑی کا کرایہ بھی اسی میں رہے گا اور اس حساب سے آپ جوڑ لیجیے اگر ایک شخص پر جو ہے پانچ ہزار ہے تو پندرہ ہزار تین دن کا ہوگا اس حساب سے جو ہے جی نہیں اس میں جو ہے چونکہ اس میں چونکہ گاڑی کا بھی کرایہ ہے اور گارڈ بھی آپ کے ساتھ جو ہے گائڈ بھی رہیں گے اس کے علاوہ جو ہے ساتھ میں ڈرائیور رہے گا اور ہوٹل کا بھی کرایہ ہے اور دن بھر کے لیے جو ہے وہ گاڑی جو دو گاڑیاں جو ہے ہماری آپ کے ساتھ رہیں گی تو اس لیے سب کچھ انکلوڈ رہ کے جو ہے میں نے بتایا ہے اس کو تو آپ اب اس کرائے کو جو ہے آپ دیکھ لیجیے کیا آپ کے حساب سے جو ہے یہ آپ مینیج ہو جائے گا تو یہ بہت مناسب کرایہ ہے میں نے بہت مناسب کرایہ بتایا ہے اور چونکہ اس میں بہت ہی میں نے مناسب بتا دیا آپ کو میں نے جو ہے بہت جو کرایہ بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ ساری چیزیں انکلوڈ ہے ہوٹل کا کرایہ بھی ہے اسی میں کھانا بھی ہے اور کمرے کا بھی کرایہ ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے بتا دی ہیں اس میں تو آپ اس حساب سے جو ہے مینیج کر لیجیے کہ آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے ہوں تو پھر آپ کو صحیح محسوس ہو تو آپ اس کو جو ہے بک کر سکتے ہیں اور اس کی جو اس پر ہے آپ اس کو بک کر سکتے ہیں اس میں جی ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ